हमने कोई स्वास्थ बीमा नही करवाया है और न ही कोई मेरे परिवार में भी करवाया है हम अपनी दवा स्वयं करवाते हैं और इसका लाभ हम लोग नहीं उठा पाएँ शायद हम लोग का आयुष्मान कार्ड जो है नहीं बना है और कोई भी ऐसा मतलब सरकारी जो आया हो कोई भी हम लोग को नहीं मिल पाता है सुविधा हम लोग जैसे दवा के लिए हास्पिटल तो जाते ही हैं वहाँ पर पूरा पैसा ही देकर आते हैं और न ही हम लोग कोई भी आज तक कोई बीमा नहीं करवाए हैं हम लोग एक गरीब परिवार से हैं तब भी कोई ये सरकारी सुविधा हम लोग को नहीं उपलब्ध हुआ है हमारे परिवार में दो तीन लोग ऐसे हैं कि जो हमेशा बीमार रहते हैं हम लोग हास्पिटल से दवा लेते हैं पैसा देते हैं और न ही मेरे परिवार में कोई स्वास्थ बीमा करवाया है न ही हमने करवाया है और ए आगे चल के स्वास्थय के लिए या कोई अगर ऐसा मौका मिलता है तो जरूर हम लोग उसका फायदा उठाएंगे क्योंकि हमारे स्वास्थय के लिए है ये सब अगर सरकार हमको ओ सुविधा उपलब्ध करवाती है तो जरूर हमको उसका उस पर विचार करना चाहिए उसका फ़ायदा लेना चाहिए अगर हमारे स्वास्थ बीमा हो जाती है तो अच्छी बात है क्योंकि हम लोग ऐसा चाहते हैं कि हम लोग के स्वास की बीमा हो होना चाहिए ए ए हर एक परिवार से जरूर होना चाहिए सभी का होना चाहिए क्योंकि स्वास्थ एक ऐसा वो है मनुष्य का अगर स्वास्थ्य नहीं सही रहेगा तो सब कुछ सही रहकर क्या करेगा स्वास्थय सही होना चाहिए स्वास्थय पर ही सब निर्भर होता है कोई भी काम करेगा मनुष्य तो स्वास्थ पर ही करता अगर उसका स्वास्थ सही रहेगा तो मन से ही करेगा अगर स्वास्थ नहीं सही रहेगा तो कोई भी काम अच्छा नहीं लगेगा स्वास्थ्य का बीमा जरूर होना चाहिए और ये ये हमारे यहाँ किसी का भी नहीं हुआ है शायद इसका फ़ायदा हम लोग नहीं उठा पाए और आगे चल कर अगर मौका मिलेगा तो जरूर हम लोग स्वास्थय बीमा करवाएंगे करवाएंगे जी धन्यवाद